हमरा मोबाइल से बहुत जादा सुविधा भेल जे हम कोनो चीज नहि बुझि पाबै छलहुँ से एहिमे बहुत नीक जेना बुझि लैत छी हम जे मिथिला पेन्टिंग करै छलहुँ ताहिमे हमरा डिजाइन नहि किछु समझमे अबै छलए से हम अहिपर युट्युब विडियो देखकऽ बुझि जाइत छी आओर हमरा जे पहिले लाइन मे लागिकऽ बिजली बिल भरय पड़ै छलए से हमरा आब नहि आब हम ऑनलाइन भरि लैत छी अहिसँ हमरा बहुत किछु जानकारी होइया हम जे कोनो चीज सभकेँ बारेमे नहि जानै छलियै जगह सभके से आब हम जेना बुझि लै छियै कतौ हमरा होटल सभ अगर बुक करैकेँ रहै छलए से आब हम कऽ लै छियै फोन से आओर हमरा एहिसऽ बहुत जगह सुविधा होइया हम किनको सॅं बात कऽ लै छी जे हमरा पहिले नहि होइ छलए

इसकुल सभकेँ जानकारी अब आइकाल्हि एहिमे वॉट्सएप विडियो केँ तहत हमरा मालूम चलि जाइया आओर जे चीजकेँ बारेमे हम नहि जानै छलहुँ जगह केम्हरो जेनाइ एनाइ ओहिकेँ जी पी एस केँ तहत हम समझि जाइ छी